हा छो न असांजे ॿारनि खे सिंधी बिल्कुलु सिखारणु खपे इहे त अॼुकल्ह असां हिन ॿारनि सां हिंदी में था ॻाल्हायूं अॻे असांजो नंढा हूंदासीं त असांजा ममी पापा असांजा बाबा असांजा दादा दादीजनि पोइ असां सां बिल्कुलु सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा हुआ असांजे घर में कोई बि हिंदी माषा भाषा न इस्तेमालु कंदो हुओ इहे त अॼुकल्ह आहे की असां हिंदी भाषा खे बड़ाओ ॾेई रहिया आहियूं ऐं पंहिंजी सिंधी भाषा खे असां भुलाए रहिया आहियूं पर असां इहो ॾाढो गलति करे रहिया आहियूं असांखे पंहिंजी भाषा खे अॻिते वधाइणो आहे असां त पंहिंजे ॿारनि सां बि घर में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं मां ऐं मां पंहिंजी ॻाल्हि थी ॿुधायांव मुंहिंजो बाबू आहे उहो पहिले मां हुन सां हिंदीअ में ॻाल्हाईंदी हुअमि पर धीरे धीरे मूंखे इहो अंदरि में अहसासु थियो की न असां सिंधी आहियूं असांखे सिंधीअ में ई ॻाल्हाइण खपे त असां हुन खे पोइ मां धीरे धीरे थोरो हुओ टी चई साल जो हुओ त मां उन सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणु चालू कयो अॼु उहो एॾी सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदो अथव की मां तव्हांखे छा ॿुधायांव इहे हीउ न चए जो पंहिंजे पुट जी तारीफ़ थी करे मां तव्हांखे हिकु ॻाल्हि थी ॿुधायां की भई न मुंहिंजो पुट ॾाढी सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे ऐं मां चवंदमि की असांजी मतिलबु जेतिरा बि सिंधी भाउर भेनरियूं आहिनि पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि असां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा तॾहिं त असांजी भाषा अॻिते वधंदी ऐं अगरि जीअं असां सिंधी न ॻल्हाईंदासीं त छा असांजी भाषा त पोइ विसिरी ई वेंदी पोइ असांजी भाषा खे कोई मतिलब यूज ई न कंदो इस्तेमाल न कंदो असांजी भाषा जो त पोइ त असांजी भाषा विसारिजी वेंदी जीअं हाणे अग अॻे जहिड़ी शयूं सिंधीअ में चवंदा हुआ जिन शयुनि खे हाणे हुननि खे असां विसारे छॾियो आहे की भई न ऐं सिंधीअ में न ॻाल्हायूं सिंधी न चयूं ऐं असांजा वॾा हूंदा हुआ त असां सां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा हुआ असांजा ॾाॾा बाबा हूंदो हुओ असांजो पूरो सिंधीअ में हर हिकु अख़र ॻाल्हाईंदो इन जे करे मां पेकनि मां सुठे नमूने सिंधी सिखी आई आहियां त तंहिंजे करे मां पंहिंजे ॿारनि ॿारनि खे बि सिंधी सिखारणु चाहिंदमि छो न सिखारणु चाहिंदमि असां सिंधी आहियूं असां हिंदी थोरी आहियूं की असां हिंदीअ में ॻाल्हियूं असांखे सिंधी भाषा ॾाढी वणंदी आहे असां सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणु खपे ऐं असां घर में पूरो ई सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं हा भले ॿार हिंदी ॻाल्हाइनि स्कूल में वञी हिंदी ॻाल्हाइनि या कुझु बि थो थोरी बहोत हिंदी काथे अहिड़ी जॻहि अची वेंदी आहे त असांखे उन सां हिंदीअ में ॻाल्हाइणो पवंदो आहे जाते असां सिंधी पर असां घर में हुन सां सिंधी सिंधीअ में ई ॻाल्हियूं सिंधी असांजी अबाणी ॿोली आहे वॾा असांखे चई विया आहिनि मिठिड़ी अबाणी ॿोली सिंधी असांजी ॿोली